जोंनिथिंजाय माइ गायनो दैनि थाखाय सुबिदा गैया आरो दैखरफोरनिबो सुबिदा गैया स्लुइस गेट बो गैया ओमफ्राय आबादफ्राबो जोंना खम जायो दै थिग गोयैखाय जों बिदिनो दाउ अमा फारौ लायो फिसियो खस्थ' मस्थ'यै जा जायो जोङो गामियाव खस्थ'यै मावो दा जोंहा जेबो चान्स गैया आरोखि दखानबो होनानै जायो जोङो बायदि बायदि खामानि मावो आरो दा बेनिखायनो जोङो एसे बयबो चान्स मोनगौबा अनन्नाय मोनगौबा दा बेखौनो जों एसे आसा खालामनाय जादों आरो आरो जोंहा दा गामिफ्रावबो गावजों गाव अनलायनाय गैया गावजों गाव नांलाय खमलाय जालायलायो संसार जानायफ्रावबो ओमफ्राय दा बेनिखायनो सरकारआ जोंखौ इसे अनोब्ला सान्सफोर होयोब्ला मोजां जागौ जों बिदि सान्नानै थादों आरो बहुत खस्थ' सिनथा खालामनानै संसार जागासिनो दङ जोङो आबाद मावनानै ओमफ्राय बेहायबो जोङो गावजों गाव मेगन सालायलायो अनलायनो रोङा नांलाय खमलाय जायो ओमफ्राय बिदिनो मानसिफ्रा मोजां मोजां बुजायो ओमफ्राय सोरबाबा अख्रा देखायो सोरबा मोजां बुजायो आरोखि बिदिनो सोरबा अन्नाय सोरबा अनै बिदिनो दङ गामिफ्राव दा बेखौ जोङो एसे सरकारनि एसे माबा सुबिदाफोर सान्सफोर मोनोबा दखानफोर होनानै जानो जों दा सरकारनाव एसे आसा खालामनाय थादों आरोखि ओमफ्राय दा फिसा फिसौफोरनिबो जोङो गान्नाय जोमनाय होनो हाया बिराथ खस्थ' जायो जेबो सुबिदा गैया नालाय जोंहा ओंखायनो फिसा फिसौफोरनो गान्नो जोमनो होनायनि जेबो राहा गैया आरोखि जोङो ओमफ्राय बिदिनो जोङो फुल गायो ना सारो दंफां गाइयो आबाद खालामो माइ गाइयो बायदिसिना आबाद मावो ओमफ्राय जों बे आबादखौ फान्नानै जानो रोङा खायदा गैया जोंनाव बुद्दि गैया आबादखौ मावो बबे जायगायाव फान्नानै जानोबो जों बेखौ मिनथिरोङा खुनुरुखुम मावो मावनाया आरो बेफोर बायदि फुलि बायदिसिनाफोरखौ बेबे जायगानिफ्राय मोनबोयो जों बेखौबो बुंनो रोङा मोनबा सरकारनिफ्राय मेसिन बायदि बायदि फुलि मोनोबा जोङो आबाद खालामगौ गायगौ जोङो इसे सुबिदा मोन्नाय बादि जाहैनाय आरो जोंहा खाथियाव हस्पिटाल गैया लोमजाबा साजाबा बहुत गोजान गोजान थांनाङो आरो कलेज इस्कुलफ्राबो बहुत गोजान जायो जोंना खस्थ' जायो फरायफैनो गथ'फ्रा बहुत खस्थ' गारि मथरबो गैयैनो थाङा साइकेलफोरजोंनो खुनु खस्थ' खालामनानै कलेज बायदिसिनाफ्राव फरायफैनांगौ जायो आरोखि एल पि स्कुलफ्रा खाथियाव दङ ओरै हाइ स्कुल कलेज स्कुल हायार सेकेण्डारि फोर बेसोर खाथियाव गैया आरोखि जोंनाव बहुत खस्थ' जायो फरायनाय समावबो दा बेनि थाखायनो इस्कुल फरायनाय समाव खस्थ' जानायखायनो दा जोंना फिसाफ्रा फिसौफ्रा खस्थ' मोन्नायखाय फरायनोबो बायो खायसेबा गोसोबो होयो बेसे खाथिनो खाथिफ्रावबो इस्कुल गैया मा गैया कलेज गैया मा गैया होनो दा बेखौनो जोङो एसे गामिफ्राव कलेजफोर थायोब्ला मोजां जागौ जों बिदि सानो आरोखि आबाद जानो आबाद मावनानै जाबाबो जों खस्थ' जायो इस्कुल फरायनाय समावनो खस्थ' जायो आर लोमजा साजा डक्टरनाव लांनायावबो खस्थ' जायो खाथियाव डक्टर गैया नालाय बहुत खस्थ' मोनो आरोखि जोङो ओमफ्राय जोङो दा जेबो सरकारनिफ्राय सुबिदा मोना दासिमबो आथोना सारेना जों सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनफेराखै बेखौबो जों सिन्था खालामनांगौ जायो मानि थाखाय मोना दा जों बिराथ खस्थ'यै जानानै दं आरोखि संसारखौ जोंनाव थाखा फैसा खमजुरि फिसाफोरखौ गिदिर गोलावै लेखा फोरोंनो गान्नाय जोमनाय होनो जोङो आबाद मावब्लाबो आबाद फान्नानै फैसाखौ बुरजा मोना इस्कुल फरायनायाव बहुत थाखा थाङो फिसाफोरनाव गान्नाय जोमनायाव थाङो लेखा बायनायाव थाङो गारि भारा मथर भारहा हरनाङो साइकेल बायना होनाङो दा जोङो बेराथ खस्थ' मोन्नानै दंगासिनो दं आरोखि खाथियाव इस्कुलफोर थायोबा गथ'फ्रा फरायनो थाखाय चान्स मोनगौ सुबिदा जागौ दा गोजान गोजान थांनानै फरायहैनाङो खस्थ' मोनो बेहाय थाखा फैसा जोंहा हाया जायो बेहाय जोंनि फिसाफ्रा फरायनो बायो थाखा फैसा खमजुरियाव दा बहुत खस्थ'जों फरायगासिनो दङ इस्कुल गोजानब्लाबो खाथिब्लाबो आबादारिफोरखौबो मावबाय थायो जाबाय थायो बे आबादखौ फानो आथोना सारेना मोनो बेजोंनो जों फिसाफोरखौ लेखा फोरोङो गान्नाय जोमनाय होयो

जों जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै फिसाफोरखौ लेखा फोरोंदों जोंनि फिसाफ्रा बोरै रोंलांगोन जों बेखौ सिनथा जायो बोरै फोरोंनो हाबा बोरै साख्रि मोनगोन बोरै मोना आरो फोरोंसेयावबो साख्रिखौनो मोननो थाङा लेखा रोंब्लाबो दा बेखौबो सिनथा खालामनांगौ जायो जोङो हाजार हाजार थाखा गारनानै फिसाफोरखौ फोरोंबाय जोङो ओमफ्राय फिसाफ्रा साख्रि मोनाब्ला ओरैनो दै बेखार फरायनाय जायो थाखा फैसा दैयाव गाहरनाय जायो आरो दा जों बिराथ खस्थ'जों भुगिनानै दं आरोखि फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनाय मानायफ्राव